हैलो अंजी अंजी आं बोल्लो अच्छा केह् कम्म ऐ अच्छा अच्छा सनाओ केह् कम्म ऐ अच्छा त रेट रेट मैहंगा गै ते ओह्दा चला दा पराने दा सट्ठ ज्हार चला दा ते नमें दा चला दा सत्तर ज्हार तुस बोल्लो तुसें केह्ड़ा चाहिदा अच्छा कोई निं घट्ट बी होई जाह्ग अं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ आपें में फोन करगी ते सनाई ओड़गे ठीक ऐ भी अच्छा